क्या आप ओला से बात कर रहे हैं यार मैंने थोड़ी देर पहले आपको कॉल करके मुझे पिकअप करने के लिए अशोका गार्डन दशहरा मैदान के पास बुलाया था लेकिन मैं अब अपने दोस्त के साथ स्टेशन तक आ गया हूँ तो यार तुम मुझे अब भोपाल स्टेशन के प्लेटफ़ॉर्म नंबर एक के बाहर जो दुकाने हैं वहाँ से पिकअप कर लो